घर में साफ़ु सफ़ाईअ जो ध्यानु रखिजे मच्छरदानियुनि जो इस्तेमालु कजे ख़ासि तौर सां सभिनी खे साफ़ु सुथिरा ऐं ढकियल कपिड़ा पातल हुजनि ऐं जिते खॾा खुॿा हुजनि उते मिट्टी विझी करे हुनजो ध्यानु रखिजे ऐं बाक़ी जिते बि पाणी भरियल हुजे उते पाणी हटाए करे ऐं पाणीअ जो ध्यानु रखिजे जिते मच्छर न थियनि